हाँ भैया नमस्ते यह कह रहे थे मेरे ऑफिस में यह इलेक्ट्रिकल वह करवाना था मतलब इलेक्ट्रीशियन लाइट वाईट का सब बनवाना था उसके लिए कम से कम अच्छी दुकान कौनसी होगी जहाँ से मैं अपना काम करवा लूँ अच्छा मतलब वह अच्छा तो मतलब वहाँ वहाँ जाकर अपना काम करवा लूँ अच्छा अच्छा काम करते हैं ना वहाँ हाँ मुझे सब कुछ सामान मिल जाएगा ना मतलब कहीं कहीं और दुकान तो जाना नहीं पड़ेगा ना अच्छा अच्छा तो यह कह रहे थे दस पंद्रह रूम हैं ऑफिस में मेरा मतलब सब कुछ सब को लेकर दस पंद्रह रूम हैं तो वहाँ लाइट वाइट सब लग जाएगा ना लाइट की बहुत ज़रूरत है वहाँ पर करेंगे दस पंद्रह रूम हैं तो दस पंद्रह रूम हैं तो उसमें वायरिंग का अब यह भी बताईए कितना लग जाएगा सब कुछ पूरा अंडर ग्राउंड पूरा वायरिंग होगा सब इस्पोर्ट्स लाइट सब कुछ लगाना है बल्ब भी लगाना है ट्यूब लाइट भी लगाना है सभी चीज़ लगाना है और तब फिर भी बताईए कितने में हो जाएगा पूरा दस पंद्रह रूम का अच्छा यह तो ज़्यादा है फिर भी कुछ कम नहीं होगा हाँ तो पूरा काम उसमें मतलब पूरा काम हो जाएगा बीस हज़ार में ना सब कुछ इस्पोर्ट्स लाइट सब लग जाएगा ना तो कुछ कम नहीं होगा मज़दूरी मज़दूरी मज़दूरी मज़दूरी बस बीस हज़ार लेंगे बाकी सामान तो सब मेरा ही रहेगा ना हाँ अच्छा हाँ हाँ चलिए ठीक है ठीक है तब ठीक है तब कल दुकान पर आते हैं